हां जी आं जी आं जी पीजे साहब दा बोल्लै ना जी डाइनिंग टेबल चाहिदा कोई गल्ल निं बनी जाह्ग कोई गल्ल निं में आपूं आह्नियै नाप लेई लैगा ते मेरी दकान उप्पर बने दे बी पेदे दिक्खी लैओ बीह् ज्हार उप्परा शुरू होंदा पं'जी ज्हार दा लेई लैओ त्रीह् ज्हार दा लेई लैओ चाली ज्हार लेई लैओ अलग अलग डिजाईन साढ़े कोल पेदे जेह्ड़ा तुसेंगी पसंद औंदा ते उत्थूं लेई लैओ ते अगर नेईं पसंद औंदा ते नाप लेइयै आह्नियै तुसेंगी दिक्खियै ओह् आखगे जेह्ड़ा तुसेंगी बनाई देई ओड़गे जेह्ड़ा कलर पसंद करगे ओह् बनाई देई ओड़गे तुसें ई फोन उप्पर बात चीत करी ओड़गा ते दिक्खी लैएओ जेह्ड़ा तुसें चाहिदा होग ते तुस यैस्स करगे ते तुसें ई बनाई देई ओड़गे हां में तुसेंगी व्हाट्सऐप उप्पर भेजी ओड़गा निं ठीक ऐ ते नेईं आया पसंद तुसेंगी ते आं में नाप लेइयै आह्नियै ते जेह्ड़ा कलर ते डिजाईन पसंद करगे ते बनाई देई ओड़गे ठीक ऐ में तुसेंगी भेजी ओड़ना आपें में तुसेंगी कलर भेजी ओड़ना फोटो भेजी ओड़ना आं में सैंड करना फोटो ते दिक्खियै पसंद करी दस्सी ओड़ेओ